हाँ हम पैसे बचाते हैं जैसे कि कोई भी प्राथमिकता है जैसे कि म्युचुअल फंड इत्यादि जैसे कि कोई भी एल आई सी बीमा हो या फिर और कुछ हो जिस से हम अपने पैसे को भविष्य हेतु बजट करते हैं जो कि हमें भविष्य में जो भी कार्य करने के लिए बचत करते हैं उस टाइम पर हम लोग निकालते हैं निकालते हैं और यूज करते हैं उस में हमें बहुत ही मदद एवं सहायता मिलती है जिस में हम बहुत सारी काम है उतने में यूज करते हैं ऐसे बहुत सी काम हैं जैसे शादी हो गया या फिर कोई प्राथमिकता काम आ गया या किसी को आवश्यक बहुत ही इमरजेंसी हो उस में हमें बहुत ही का बचत मिलती है और कार्य करते हैं